जेह्ड़ा बंज ऐ साढ़े लोकें दे बड़ा कम्म आंदा ऐ एह् इक बंज दी बजाह् कन्नै अस अपने घरा दे बड़े बड़े कम्म करी लैन्ने इस बंज दी बज़ाह् कन्नै असैं घरा च टोकरियां होंदियां बनाई दियां एह् टोकरियां हैना एह् बंज दी बज़ाह् कन्नै केईं लोकें दा घर बाह्र बी चलदा ऐ फिर इस बंज दी बज़ाह् कन्नै असैं पोड़ियां होंदियां बनाई दियां जेह्ड़ियां पैह्लें जमानें दियां बुड्डियां हां ओह् इ'नें बंजें दी बज़ाह् कन्नै टोकरियां बनांदियां हां पोड़ियां बनांदियां हां फिर पक्खियां बनांदियां हां फिर पक्खियां जेह्ड़ियां गर्मियें च बड़ा कम्म दिंदियां हां गर्मी किन्नी पौंदी साढ़े इद्धर

इंडिया कंट्री इक ऐसी ऐ जित्थें हलें तक बी गरीबी बड़ी जैदा ऐ पूरी गरीबी खत्म नेईं होई दी ऐ तां ही लोग सोलर सिस्टम जां फिर इंवैटर प्रैफर नेईं करी पांदे पक्खे ते हर घर बिच्च मैक्सिमम होंदे गै होंदे बट जिसलै लाईट चली जंदी गर्मियें दे दिनैं उसलै पक्खियां बड़ा जैदा कम्म दिंदियां फिर ओह्दै बाद बारी आई जंदी फिर ओह्दे बाद इक फायदा एह्दा ऐ पौड़ी दा जेह्ड़ी जेह्ड़ी पौड़ी होंदे एह्दे कन्नै जेह्ड़ी पौड़ी होंदी कुदै अगर असैं बूह्टे पर चढ़ना होऐ अस उस पौड़ी कन्नै चढ़ी सकने कुदै असैं घरा दे छत्ता पर चढ़ना होऐ जिस घर पौड़ी नेईं होऐ अस उद्धर जाई सकने फिर इक पौड़ी दी फायदा एह् ऐ कि मतलब अस कुदै चढ़ना बी होऐ कुदै उच्ची जगह होऐ उत्थें बी अस पौड़ी दी हैल्प कन्नै चढ़ी सकने होर जेह्ड़ी परानें जमानें च ही पौड़ी ते बड़ा गै जादा बैनिफट दिंदी ही लोग पौड़ी कन्नै इन्ना कम्म लैंदे हे हद्द गै निं कोई जेह्ड़ा बंज ऐ बंज अजें बी साढ़े देश च बड़ा ऐ हून जेह्ड़े लोग ऐं उ'नें गी इक बंज दा फायदा लैनें निं औंदा अज़ें बी पिंडें च बंज बड़ा जादा इस्तेमाल होंदा ऐ जेह्ड़े लोग बंजे दा कम्म जिं'दा जि'नें लोकें दा बंजें कन्नैं घर चलदा ओह् लोग केह् करदे पौड़ी बनाई ओड़दे फिर टोकरियां बनांदे इ'नें बंजे दियां फिर बंजें दियां पक्खियां बनांदे पक्खियें दे कन्नैं कन्नै ऐसियां चीज़ां बी होंदियां जेह्ड़ियां घर दे बिच्च सज़ावट करी सकने जि'या कुदै सतवाह् होंदा ते जेह्ड़ा सतवाह् च टैंट बगैरा लगदा इक कोई टैंट ऐसा ते है निं ऐ जेह्ड़ा हर बेल्लै बेह्ला र'वै टैंट कुदै नां कुदै लगदा पैपां लगदियां टैंट कन्नै फिर उस पैपें दी बज़ाह् कन्नै एह् बंज कम्म आंदा फिर एह् बंज साढ़े तीर्थ कम्मे बी आंदा फिर जेह्ड़े इ'यां' जि'यां कुदै राम लीला होंदी पिंडें बिच्च राम लीला होंदी कोई पिंड ऐसा निं ऐ जिद्धर बंदे जनानियां किट्ठे बैठी दियां होन हैना उस जगाह् गी सैपरेट करने आस्तै दो जगहें गी सैपरेट करने आस्तै बंडनें आस्तै बंज कम्म आंदा कि केह् होंदा कि बंजे दे बिच्च रस्ता बनाई ओड़दे फिर इक ऐंट्री गेट इक ऐंड गेट इक ऐग्जिट गेट हैना फिर जेह्ड़ा कंडा कंडा जित्थें लोग बैठदे ओह्दै कंडै कंडै बी बंज लग्गे दे होंदे इ'यां होंदा कि पूरी जगह सैट्ट होई दी होऐ ते जेह्ड़ियां हून आह्लियां जनानियां न उ'नें गी बंजें दा कम्म लैना औंदा गै निं ऐ जेह्ड़ियां जनानियां बंजें दा कम्म लैंदियां न उ'नें गी पता ऐ कि बंज किन्ना जरूरी ऐ फिर जेह्ड़े साढ़े खेत्तर होंदे पिंडें च हैना पिंडें च ऐसा घर है निं जि'नें डंगर निं रक्खे दा होऐ हैना ओह् डंगर अपने खोह्ली ओड़दे जिसलै पट्ठा गल्ल नेईं होंदा घर हैना फ्ही ओह् केह् करदे कि इस ओह् डंगर केह् करदे कि लोकें दे खेत्तरें च बड़ी जंदे फिर लोग केह् करदे कि लोग खेत्तरें गी डंगरें कोला दा ऐसे अवारा डंगरें कोला दा बचने आस्तै अपने खेत्तरें गी बंजें कन्नैं डक्की ओड़दे तां कि कोई डंगर अंदर नेईं जाई पावे होर उं'दी फसल होर खराव नेईं करी पाए होर जेह्ड़ा बंज ऐ बंज दे ऐसे ऐसे कम्म बी है न जेह्ड़े कुदै नी जेह्ड़े पिंडै च कुंडियां ऐ ऐना ऐसा घर ते है निं जिद्धर हत्थें कन्नै कुंडी लांदे होन खंबे पर चढ़ियै कुंडी लांदे होन कुड़ियां लगदियां जैदातर खंबें पर कुड़ियां लगदियां ओह्दी बज़ाह् कन्नै बंजे दी बज़ा कन्नैं फिर जेह्ड़ा बंज ऐ असें बंज ऐ जेह्का इक मात्र ऐसा बूह्टा ऐ जेह्ड़ा बड़ा जादा कम्म आंदा ऐ ते जेह्ड़ा बंज ऐ ओह् असैं लोग कुड़ियां ते लाई सकने एह् बंज इक जगाह् रक्खे दा होऐ बंज जिसलै सुक्के दा होऐ ना सुक्के दा बंज बी बड़ा कम्म आंदा जेह्ड़ा ताज़ां बंज होंदा ओह् बी बड़ा कम्म आंदा सुक्के दा बंज होंदा जल्दी होनें दा ओह् बड़ा जादा एह्दी लाईफ बड़ी जादा होंदी ते जेह्ड़ा इस दी लाईफ जादा होनें दी बज़ाह् कन्नै अस एह्दी बज़ाह् कन्नै बड़ा जादा कम्म लैन्ने फिर उस्सै बंज दी बज़ाह् कन्नै अस अपने घरा दियां घुंडियां बी उस्सै बंज्जै कन्नै चेंज़ करने ते ओह् होंदे लोग जेह्ड़े चलांदे अपने घरै दा कम्म काज हैना ओह् केह् करदे टोकरियां बनांदे बनांदे फिर पक्खियां बनांदे फिर पौड़ियां बनांदे हालें बी इंडिया च बड़ी ऐसी फैक्ट्रियां न जेह्ड़ियां बंजा कन्नै कम्म लैंदियां उ'नें फैक्ट्रियें च बी बंजा दा मतलब पक्खियां ते फैक्ट्री च बी पक्खियां बनदियां जैदातर मगर उ'नैं पक्खियें गी केह् कीते दा होंदा कल्लर करी ओड़े दा होंदा पंछोंदियां निं जैदातर हून ते इन्ना जादा ते बंजा दा कम्म बंद गै होई गेदा होर जादातर लोग जेह्ड़े ओह् इ'नें बंजें कन्नै कम्म करदे हे ओह् बी बड़े जादा घटी दे फिर केह् करदे कि जेह्ड़ा बंज ऐ बंज होंदा जेह्ड़ा उस्सी अस लोग जैदा प्रैफर करने कि कुदै असैं उच्ची जगह किश चीज रक्खी दी होऐ तोआरने आस्तै जि'यां अस औह्दी साफ करने होन्ने हैना औह्दे च किश डिग्गी जंदा हैना ते ओह्दे आस्तै बंज कम्म आंदा फिर जेह्ड़ा बंज बनांदा क्राफ्टमैन होंदा बंजा दा हैना जेह्ड़ा बंजै दा आर्ट होंदा जेह्ड़ा बंज दी बाड़ियां होंदियां बंज बड़ा जैदा इक जगह मात्तरा च लग्गे दा होंदा जेह्दे आस्तै जेह्दी बजह कन्नैं लोकें गी दूर दूर नेईं जाने पौंदा फिर जेह्ड़ा केह् होइयै कि जेह्ड़ा बंज ऐ अस एह्दा इन्ना जादा कम्म लैन्ने फिर बी ओह्दे कन्नै केह् होंदा इक ते लोकें दा घर बाह्र चदा इस बंजे कन्नै होर ते होर इस बंजा दा कम्म एह् ऐ अस उस बंजा कन्नै घरे दे कोठे पर चढ़ी सकने अज्जें बी ऐसे घर हैन इंडिया च जि'नें घरें पौड़ी नेईं चढ़ी दी उ'नें घरें पर जाने आस्तै लोग केह् यूज़ करदे बंज हैना फिर लोग जेह्ड़ा बंज दियां पौड़ियां बनांदा ओह् बंदा बी एह्दै कन्नै अपना घर चलांदा अपना पेट भरदा हैना अपने बाल बच्चे बीबी सांभदा हैना फिर होर ते होर जेह्ड़ा बंज ऐ एह्दे कन्नै अस इन्ना जैदा कम्म लेई सकने कि गल्ल गै नां पुच्छो हैना